कक्राझार ओनसोलाव दङ बिदिनो बेरायग्राफोर दंखायो जेरै बावखुंग्रि थाबाय दिरबिल थाबाय गौरां थाबाय बावखुंग्रियाव बोसोरे बोसोरे बैसागुनि बोथोराव रोजा रोजा मानसिफ्रा हाजो गाखोयो बिदिनो ओमफाय गौरांयाव बेओरैनो फिकनिक जाहैग्रा जायगा होनजायो ओमफाय खाथि खालायावनो फार्क फोरबो दङ बेयाव सानफ्रोमबो मानसिफ्रा ओरैनो बोरायनो थाङो मायो ओमफाय जे दिबफलाय बिल दिरबिल बिदि होनोब्ला बियो मोनसे बिलो बिलो दं बियाव बियाव मानसिफ्रा ओरैनो बुस्थुफोर माबाफोरखौ सारिगिदिं नायनो थाङो मानसिफ्रा सम सम फिकनिक जाहैबाय थायो बिदिनो